मिस्त्री होर बोल्ला दे ओ अहें कोठी बनानी ही बाटर प्रूफ ते आहो तो केह् ध्याड़ी लैन्ने होन्ने तुस अच्छा अच्छा लग्गे दे अच्छा अच्छा लगे दे ध्याड़ी जां बैह्ले बैह्ले कदूं होना आहो दिक्खी जाएयो फिर कम्म आ आहो नक्शा बनोआई ओड़ेओ नशान नशून देई जाएओ अड्रैस साढ़ा हीरानगर हीरानगर अड्डे पर गै ऐ रोड़

शामी फोन करी लैओ